जोंनि ओनसोलाव एबा बाक्सा डिस्ट्रिक आव आइजोफोरनि हाबाफारिया सोलायबोगासिनो फरायनायलाय गेलेनायलाय खामानि दामानिलाय जेरावबो आइजोफोरा बाहागो लाजोबनो हायो दा गाव फरायनो गोसो जादोंबा फरायनो हायो आरो गावनि रोंगौथि बायदि खामानि मावनो लुबैदोबा गाव खामानिखौ मावनानै गावनि संसारखौ दानानै लानो हायो आरो ना आरो गेलेनायफोरावबो आइजोफोरा गोबां जौगाबोगासिनो जोलुर गेलेनाय आरो खारनाय बारनाय बेफोर बायदिनो खाबादि गेलेनाय जेरावबो आग बारायबोगासिनो आरो ना ना फरायनायफोरावबो जौगाबोगासिनो आइजोफोरासो बांसिन जौगानो हमनो हमदों दा जेंना होनोब्लाथाय दा जेंनाखौथ' बारा एदि नुस'हरा ओरैनो गावनि गोसो बायदि मावनो हायो थानो हायो जानो हायो जेरावबो थांनो हायो नालाय जेंना एदि जेंसिखौ बारा नुवा आरो ना बेनोसै